जादासँ जादा अपने जे छै मैथिली भाषाके योग प्रयोग करै छियै मैथिली भाषाके जे छै अपनेके जे छै बढ़िआँ लागै छै बोलयमे हर चीजमे तऽ अपने जे भाषा बोलै छियै तऽ अपनेमे जे ई भाषा बढ़िआँ लागै छै आब कतहु भी जाइ छियै तऽ आब कोनो भी गप करै छियै तऽ पुछलक तऽ की छियै तऽ अपने भाषामे जे छै बतेलहुँ ओहो अपना भाषामे बतबै छै तऽ मैथिली भी भाषा जे छै अपनामे बहुत अच्छा लागै छै मैथिली भाषा सुनयमे भी ठीक ठाक छै बढ़िआँ लागै छै मैथिली भाषा बोलयमे तऽ अपने भाषामे बोलै छियै कोनो भी जे किछु भी करै छियै अपना घरो परिवारमे तऽ अपने भाषामे बोलै छियै तऽ मैथिलिए भाषा बोलै छियै अपना घरपे भी जे छै कोनो भी गप करै छियै तऽ अपने भाषामे कहै छियै अपने भाषामे जे छै मैथिलिए भाषामे कहै छियै तऽ समझै बूझै छियै तऽ सभचीज भी बढ़िआँ अथी करै छियै तऽ मैथिली भाषा प्रयोग करै छियै मैथिलिए भाषा अच्छा लागै छै बढ़िआँ लागै छै तऽ ओहि लए कऽ जे छै मैथिली भाषाके जे छै प्रयोग करल जाइ छै तऽ गपशप होइ छै मैथिलिए भाषामे अपने भाषामे अपना खुद जे भाषा बोलै छियै इएह भाषामे जे छै बढ़िआँसँ जे छै हर चीज एकर प्रयोग बढ़िआँ होइ छै तऽ ओहि लए कऽ सभचीज ठीक ठाक छै अपने भाषामे बोलै छियै तऽ अपने भाषामे जे छै मैथिली भाषामे हर चीज बोलै छियै परिवारोमे अपनेमे भाषामे जे छै बोलै छियै मैथिलिए भाषामे सभचीज जे छै समझै बूझै छै कहल जाइ छै बुझबै छियै समझै छियै तऽ गपो करै छियै कतहु भी तऽ अपनेसँ भाषामे जे छै मैथिलीमे समझाबै छियै कहै छियै ठीक ठाक सभचीज होइ छै